اردو زبان اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو لکھنے میں بہت خوبصورت دکھتی ہے اور بولنے میں بہت میٹھی زبان ہے کہ جب ہم اردو زبان میں ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں تو ایسا لگتا شہد کی طرح جیسے ہمارے زبان سے نکل رہے ہیں اور اسی طرح سے اردو زبان میں بہت سے سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ کسی سے آپ بولیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے کہ آپ نے بات چیت کرنے میں جیسے کہ کچھ الفاظ ہے برائے مہربانی برائے کرم نزدیک خوشی اسی طرح سے اس میں کچھ فقرے ایسے ہیں جو کہ ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک چراغ تلے اندھیرا گھر کی مرغی دال برابر نادان دوستوں سے دانے دشمن بہتر